सुनो मेरे भैनो ते भ्रावो जि'यां में डोगरी दी गाओं च रोह्ने आह्ली कुड़ी ऐं ते अस वी डोगरे लोक होन्ने ऐं में जम्मू च रोह्ने आह्ली ऐ डिस्ट्रिक साम्बा च आ'ऊं रोह्नी होन्नी ते में अपनी बारमीं करी बैठी दी ऐ ते जि'यां कि हुन तुसें पता गै मतलब हर इक लैंग्वेज हर इक भाशा दा जेह्ड़ी जिदा बड़ा गै मुख्य और परमुक्ख रूप कन्नै मतलब उ'दा इस्तेमाल करियै लोक उस अपनी अपनी भाशा गी बड़ा अग्गै लिआ दे जि'यां कि लोक उदे विच मती मती पढ़ाई करा दे फिर उ'दे बारे च अग्गे अग्गे मता मता पढ़ा दे ताकि केह् करन कि ओह् अग्गे वी लोकें ई ते जेह्ड़े मतलब साढ़ी भाशा ओह् अग्गे वी उयै लेई गै बनी दी रोवै ते केह् करा दे मती मती पढ़ियै अग्गे उं'दे विच जिन्नी वी उदी मती मती नालेज ऐ मती मती जिन्नी वी जानकारी ऐ लोक अप्पू पढ़ियै अग्गे अग्गे फलाना चाह्न्दे ते इ'यां कन्नै केह् होना कि जेह्ड़ी साढ़ी परानी नम परानी भाशा ऐ जेह्ड़ी साढ़ी परमुक्ख खास भाशा जेह्ड़ी साढ़ी ओह् बबि साढ़ी इ'यां बनी दी रोह्नी ते हुन लोक केंह् केंह् करा दे कि इं'दे नां पर टीवी पर वी आन लग्गी दियां साढ़ियां अपनी अपनी लाउ जि'यां हुन अस डोगरी लोक होने साढ़ी जेह्ड़ी पर मेन भाशा ओ डोगरी गै होई हैनी ते हुन डोगरी च डोगरी च केह् मतलब लाई लाओ हुन कोई पंजाब दी भाशा कोई डोगरी दी भाशा यां कोई हिंदी भाशा लोक उ'दा बड़ा गै शैल इस्तेमाल करा दे केह् करा दे कि उस्सी हुन अग्गै शोशल मीडिया पर आह्ना दे शोशल मीडिया समझने जिदे विच मतलब ल जित्थे लोक अपना मेन पैहे कमाने दा जरिया अजकल्ल शोशल मीडिया तुस एह् आक्खी सकने शोशल मीडिया इक ऐसी चीज जित्थे जिस चीज दी तुसें जानकारी हो नेईं ऐ तुस शोशल मीडिया पर औगे ते तुसें मैंटे च पता लग्गी जानी ते और वी बड़ा किश तुस जे आक्खी सकने ते इ'यां गै केह् होआ दा कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ लोकें हुन इस्सी केह् कीत्ता कि उस्सी वी परमुक्ख बनाई ओड़े दा हुन डोगरी दे बिच गल्लां लोकें सना दे जेह्ड़े डोगरी लोक होंदे उ'ने नेईं औंदी कोई और भाशा समझ ते लोकें दा कैह्ना एह् ऐ ते उं'दा मनना एह् ऐ कि जे अस अपना डोगरी विच वी अपना कम्म अपनी जानकारियां लोकें तक पजान लगी पोचै अपनी मेन भाशा विच ते इ'दे विच केह् होना जेहड़े साढ़े बुड्डे बजुर्ग लोक होंदे ओह् बी डोगरी भाशा ही समझी सकन ते जेह्ड़ी उं'दे तक अस जानकारी पजाना चाह्ने ओह् बी लोक समझी सकन हुन जि'यां कि में डोगरी भाशा रोह्नी मिकी ते बड़ियां भाशा आई जन्दियां पंजाबी आई जंदी इंग्लिश वी आ'ऊं समझी लैन्नी हिंदी वी मिगी आइंदी पर जेह्ड़े पराने लोक नै जेह्ड़ी शड़ी पढ़ी दी गै डोगरी जिंदे टाइम विच शड़ी होंदी गै डोगरी ही उं'दे ताईं मुश्कल निं होऐ ते नवां ट्रैंड कड्डी ओड़े दा केह् कड्डे दा कि लोक मती कोला मती डोगरी सुनन भाशा ते उ'नै केह् कीत्ता कि डोगरी विच गै अपनियां अग्गे अग्गे जेह्ड़ी मती मती ओह् करदे जिदे विच अपनी जानकारियां कुसे तक पजांदे उ'नै ओह् डोगरी विच गै शुरू करी ओड़े दे